में टडुरा कालेज पढ़नी होन्नी में बीए करै नी ओह्दे बाद में ऐम्मए करनी चलो अ'ऊं टेंथ बिच पढ़दी ही मेरी सैवेंटी परसैंट आई ही जैह्लूं अ'ऊं ट्वैल्थ पढ़दी एटी परसैंट आई ही मिकी पढ़ने दा बड़ा शौंक ऐ नौकरी करने दा बड़ा शौक ऐ मिकी घरे आह्ले हर इक चीज प्रोवाइड करदे हर इक चीज दिंदे मिकी किसे चीजे दी कमी नेईं ऐ मों शैल पढ़ना शैल नौकरी करनी मिकी पढ़ने दा बड़ा शौक ऐ नौकरी करने दा बड़ा शौंक ऐ साढ़े कालेज हर इक चीज ऐ असें खेढने ई खेढने ई लेंदे साढ़े कालेज च फैसिलिटी बड़ियां न साढ़े कालेज ऐन्नऐस्सऐस्स ऐ बाह्र लैंदे बच्चें ई उ'नें ई खेढने जि'यां फुटबाल बास्किटबाल बड़ी सारी गेमां होंदियां और बी असें ई बड़ा शैल लगदा साढ़े इत्थै बड़े बच्चे न जेह्के पढ़ी निं पांदे प गरीबी बड़ी ऐ साढ़े इत्थै बड़े लोक मतलब इ'यां उ'नें किश इन्ना फैसिलिटी निं थ्होंदी ऐ असें हर इक चीज थ्होआ दी ऐ असें ई तां पढ़ने दा बड़ा शौंक ऐ नौकरी करनी ते अ'ऊं चाह्न्नी अ'ऊं ऐम्मए करै ओह्दे बाद नौकरी लायल ल लायर बनां ओ करां लायर बनां शैल बाह्र जां कुतै नौकरी करां अफसर लग्गां शैल घरे आह्लें शैल अपने बच्चे पर ओ होऐ फकर होऐ साढ़े बच्चे इन्ने पढ़ा दे न असें ई पढ़ने कोई कमी नेईं ऐ असें ई साढ़े कालेज बड्डे पैह्र नौ बजे लगदा इत्थै डडूरा कालेज नौ बजे लगदा फ्ही ग्यारां बजे क्लास लगदी फ्ही ओह्दे बाद इक बजे लगदी क्लास फ्ही फ्ही असें ई असें ई लैक्चर बगैरा साढ़े कालेज फंक्शन बगैरा होंदे बड़े सारे असें बड़ा मजा औंदा सुनने ई साढ़े टीचर बड़े शैल न असें शैल पढ़ांदे और मिकी ग्रैजुएशन करनी ओह्दे बाद ऐम्मए करनी फ्ही असें बाह्र चाह्न्नी बाह्र जां कुतै शैल नौकरी करां और साढ़े इत्थै दे जेह्के बच्चे न ओह् बड़ा बड़ा बड़ा पढ़ने ई ओ रखदे पढ़ना चांह्दे कुतै जाना चांह्दे पढ़ियै किश बनना चांह्दे घरे आह्ले दा नां रोशन करना चांह्दे साढ़े कालेज बच्चे बड़े सारे मतलब कोले कोले दे बी हैन बड़े दूरा दूरा बी औंदे किश ते असें ई कोई कुसै चीजे दी कमी निं ऐ असें बस पढ़ना लिखना और साढ़े इत्थै जेह्के लोग न ओ बड़े इ'यां नेचर उं'दा बड़ा स्हेई ऐ अ'ऊं चाह्न्नी हून अ'ऊं युनिवर्सिटी जां पढ़ने ई बाह्र जां बड़ी सारी चीजां सिक्खां और शैल परसैंटेज लैं शैल नौकरी लग्गी अग्गें पढ़ियै अग्गें शैल परसैंटेज आई दी होगी ते शैल नौकरी थोनी अ'ऊं एजुकेशन ते नालेज बी होनी चाहिदी इंसान गी नालेज सिक्खां अ'ऊं बड़ी सारी और जे शैल अपने आप ई अपना करियर बनां शैल और जाब ते इंटरव्यू दियां अ'ऊं में लाह् करना चाह्न्नी और मिकी बड़ा ल शौंक ऐ लाह् करने दा चाह्न्नी साढ़े इत्थै